हा हेलो जय झूलेलाल अच्छा त अंब त ॾिसो हाणे आहिनि त इलाही रक़मनि जा पर तव्हांखे कहिड़ा खपनि असां वटि दशहरी बि आहिनि लंॻड़ो बि आहिनि त ब्लूबेरी वारा बि आहिनि त इलाही रक़म जा आहिनि तव्हांखे कहिड़ा खपनि ब्लूबेरी वारा ढाई सौ रुपए किलो अथव बादामी अंब त हीअं ॾेढ सौ रुपए हा बिल्कुलु तव्हांखे मिलंदी तव्हांजो त पुराणा कस्टमर आहियो तव्हां त असांजा काफ़ी सालनि खां तव्हां खां लेन देन आहे असांजो त ठीकु आहे तव्हांजो कोई अहिड़ो हो कोन्हे तव्हां करे सघंदा आहियो त तव्हांखे खपनि छा त मोकिलणा बि अथव

अच्छा त दशहरीन जो अघि त दशहरी त पोइ ईअं ई ॾह रुपए किलो अथव उहे छड़ो ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांजो कोई माण्हू हूंदो न मां पंहिंजो माण्हू कोई मोकलियां तव्हांखे पहुंचाइण जे लाइ त त न न की तव्हां ईंदव अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो ॿियो छा खपे असां वटि त फ़ल इलाही तरीक़े जा फ़ल अथव शलीफ़ा गिदरा अथव तरबूज अथव हिंदाणा अथव गिदरा सव जा टे किलो जी हा अच्छा जी जी बिल्कुलु तव्हांखे बिल्कुलु भेजे रहंदासीं और ॿियो ॿियो कुझु खपे इलाही सूफ़ वूफ़ इलाही असांजो त फ़लनि जो ई वापार आहे सॾो पूरो फ़लनि जो ई जी अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे केला कोन्हनि का पर एॾे त केला गर्मी जे करे न थोरा सा असां आणियूं घटि था और थोरा सा कचड़ा कच्चा मोकिलदासेव थोरा जीअं अॼ न खाई करे तव्हां सुभाणे खाईंजो तंहिं करे तंहिं करे असां थोरा कच्चा मोकिलंदासीं न त ॻरी अटो था थी वञनि गर्मी जे करे अच्छा ठीकु आहे जी जी सूफ़ त ॿी सैं रुपए किलो आहिनि पर इअं सुठा इन में बि क्वालिटियूं आहिनि ॿी सैं बि आहिनि अढाई सैं बि आहिनि टी सैं वारा बि आहिनि तंहिं खां ॾेढ सौ रुपए वारा बि आहिनि त तव्हांखे कहिड़ा खपनि अच्छा ठीकु आहे अधि किलो अधि किलो सूफ़ थियव और ॿ किलो दशहरी अंब थियव और किलो वरी ब्लूबेरी किलो ब्ल ब्लूबेरी वारा और ॿियो छा चयव तव्हां हिक ॿ की हिक किलो सूफ़ हिक किलो बादामी बि चया अथव ठीकु आहे मां लिस्ट ठाहे रखां थी पई पोइ तव्हां कोई माण्हू खे सभु लिखी वठो आहे मां पंहिंजे पास ठीकु आहे त ईअं थोरो सो न तव्हांखे मा माण्हू मोकिलियो था न कंहिं सां मां मोकिलियां फ़ालसा थोड़ो मां ॾिसां थोरो ॾिसां हिक मिन्ट ॿ मिन्ट टाइम ॾियो तव्हां मूंखे ॿख ॿ मिन्ट मां थोड़ो ॾिसी वठां ए हा हा पिया अथव पिया अथव फ़ालसा बि हा जी उहे घणा खपेव ठीकु आहे ठीकु आहे फ़ालसा फ़ हा हा इहे त ईअं ई एतिरा ई वठंदा आहिनि किलो त कोई वठंदो ई कोन्हे असां खां जी जी जी असां वटि पैकिंगां बि थींदियूं अथव ड्राई फ़्रूटनि जूं जे कंहिं वटि जीअं की वधाई आहे कंहिंजी हो आहे त असां पंहिंजी पैकिंगां बि कराईंदा आहियूं पंहिंजी हा जीअं टोकरा जे फ़ल जा टोकरा वाधायुंनि में कंहिंजे वियांहवनि ते ॾींदा आहिनि छोकिरिन खे वियांहवनि ते उहे बि असां वटि पैकिंगां थीदियूं अथव लट्टा हा जी जी अच्छा हूं हूं अच्छा हा मतिलब चारि रक़म जा थियव दशहरी थियव ब्लूबेरी थियव बादामी थियव और तोताई हे चारि रक़म जा पोइ चारि ई किलो किलो थियनि न की ॿ ॿ किलो थियनि अच्छा त मथां छा हो जीअं डेकोरेशन मथां जेको डेकोरेशन आहे थोरी जीअं मतिलब फ़्रूटी लॻाईंदा आहियूं या त थोरा सा हो त त थोरो त हुन जो चार्ज हूंदो अथव मां अॻिमें थोरो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त जी हा फ़्रूटी व्रूटी लॻायूं था न अच्छा मतिलब हू नई परणियल कोन्हे न मतिलब की मतिलब हा त पोइ त ईअं ई हल्की फ़ुल्की पैंकिंग करे तव्हां मोकिले सघंदा आहियो जी जी उओ मां चयो त हूअं ई जीअं वधाई थिए थी कंहिंजी

अच्छा घर लाइ अच्छा अच्छा ठीकु आहे मां तव्हांखे ज़रूरु पैंकिंग करायां थी त कल्ह घणे बजे ताईं चओ थी अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांखे मां लिस्ट ठाहे रखी आहे तव्हांखे असां मोकिले ॾींदसि ताज़ा ई वेंदव उन जी तव्हां बिल्कुलु चिंता न कयो असां वटि फ़ल ताज़ो अॼु आयो पोइ कल्ह हिक ॾींहं रुकी प परीहं खतमु वरी नयो फ़ल ईंदो आहे न बि हूंदो आहे त असां पंहिंजा पुराणा जेके कुझु आहिनि स्टाफ़नि खे असां ॾींदा वेंदा आहियूं असां रखंदा कोन्ह आहियूं माल छो की ईअं बि ॻरियल शइ छो ॾियूं कंहुंखे हा इहा ॻाल्हि त सही हा हा इहा ॻाल्हि त सही आहे माउ पीउ त सोचे थो न ॿारनि खे ढंग सां शइ इहा ॻाल्हि त सही आहे जी त हिक बार मां थोरो रिपीट करे वठां थोरो सो लॻे थो कुझु मिस्टेक न थिए न मूंखां न तव्हांखां ॿ किलो दशहरी थियव और हिक किलो बादामी अलॻि सां और हिक किलो तोतापुरी और हिक किलो ब्लूबेरी और हिक बादामी उन जो टोकिरो अलॻि ठहिंदो और तव्हांजे सूफ़ थिया प प हा अढाई सौ ग्राम हा अढाई सौ ग्राम तव्हांजा फ़ालसा थिया और टे किलो अधि किलो सूफ़ और टे किलो इहे छा चयव गिदरा हिंदाणो न चयो था ठीकु आहे ठीकु आहे त मां हाणे खां ई पैंकिग कराए सुबह सां तव्हांखे ॿारहें जे अंदरि तव्हां वटि माल पुॼी वेंदो ठीकु आहे जी जय झूलेलाल